सुबह उठिके क्रियाकर्म कऽ कऽ स्नान ध्यान कऽ कऽ सूर्य भगवानके जल चढ़ाउ जे जलमे अक्षत रखू लाल फूल रखू कनि शक्कर रखू ओकर बाद सूर्य भगवानके जल दियऽ सूर्य भगवानके जल दऽ कऽ घरमे पूजा पाठ अपन करू मन मन्दिरमे पूजा के लेल जाउ सूर्य भगवानके उपासना करैसँ रोग कष्ट सभ मिटै छै मन्दिर मे रोज जाउ उहाँ माता रानीके पूजा करू माता रानीके आरती करू बन्दना करू माता रानीके भोग लगाउ आओर सूर्य भगवानके पूजासँ घर परिवारमे सुख शान्ति बनल रहै छै कपारपर कुमकुम लगाबैसँ देह शुद्ध होइ छै मन्दिरमे पूजा पाठ करैके चाही सूर्य उपासनासँ बहुत फायदा मिलै छै सूर्य उपासनासँ कभी कोइ कष्ट नहि होइ छै मन्दिरमे जाउ भगवतीके पूजा करू भगवतीके उपासना करू भगवतीके उपासना करैसँ मन शान्त रहै छै अऽ मन्दिरमे जाके आरती वन्दना करू आरती गाउ गणेश जीके पूजा करू लक्ष्मी नारायणके पूजा करू घरमे भी पूजा करैके चाही सूर्य भगवानके रोज जल चढ़ाबैके चाही सूर्य भगवानके जल चढ़ाबैसँ मनमे शान्ति रहलक घरमे सुख शान्ति सम्पदा बनल रहलक बाल बच्चा सभ नीक रहै छै मन्दिरमे जाकऽ प्रार्थना कऽ भगवतीके आरती पूजा अर्चना सभ करू भोग तोग लगाउ अपना घरमे पूजा पाठ करू विशेष पूजा पाठ करैसँ घरके घर आगे उन्नतिमे जाइ छै भगवतीके पूजा पाठ करैसँ भगवती प्रसन्न होइ छथिन अच्छा आशीर्वाद देलऽ